हॅलो सर हांवेन तुमच्या रॅस्टोरंटा साकून वॉर्डर केलां हांवेन फ्राय रायस आनी सुंगटाची चिली वॉर्डर केल्ली पूण ताच्या बदला म्हाका चुकिची वॉर्डर मेळ्ळी ती चुकिची वॉर्डर परत करपाक लागून हांवेन तुमकां कॉल केल्लें आनी जी हांवेन वॉर्डर केला ती म्हाका परत पावपाक जाय तुमी कितें करपाक जाय जेन्ना कोण कॉल करता तेन्ना तुमी सारकें बरोवन घेवपाक जाय आं तेणी कितें ओर्डर केलां तुमी जो जो खंयचो जेणी वस्तू जी वॉर्डर केल्या तें तुमी तुमच्या बुकाचेर बरोवन घेवपाक जाय ना जाल्यार कितें जाता ना जाल्यार लोकांक कितें जाता जी चुकिचो वॉर्डर आसा ती लोकांक पावता आनी तुमी तशें करचें न्हय तुमी कितें करपाक जाय तुमी जो लोकाचो वोर्डर आसा तो सारको पावोवपाक जाय ते कितें आसता जेवणाची वॉर्डर तें परत करतले म्हणल्यार टायम लागता आनी मागीर कितें जावपाक शकता तें पाड जावपाक शकता तेका लागून हांव म्हाका जो हांवेन वॉर्डर घातला तो म्हाजो वॉर्डर म्हाका पावपाक जाय तेका लागोन हांवेन तुमकां कॉल केला आनी जो हांवेन म्हाजो वॉर्डर घातला तो म्हाका म्हाजो वोर्डर पावपाक जाय